मध्य प्रदेश की मशहूर खेल हस्तियाँ वैसे कई सारी हैं उन में से सभी ने अपना अपना खेल ऐसा खेला है कि उन्होंने हर खेल में अपनी अलग ही छाप छोड़ी है चाहे वो एथलीट के हो कोच हो प्रशासक हो या असलन कुछ और हो लेकिन खेलों में उन्होंने अपना बहत ही नाम कमाया है अपना करियर बनाया है और मैं उन से काफ़ी इंस्पायर हूँ उन्होंने मेरे दिल पर भी काफ़ी छाप छोड़ी है कि मैं भी खेल खेलूँ और अपने खेल के कड़ियर में आगे बढ़ूँ इन में से मैं कुछ का नाम बताना चाहूँगी जैसे असलम शेर ख़ान सुशील दोश दोषी रूपसिंग पलक शर्मा पूजा ओझा प्राची यादव उवैस ख़ान पूजा वस्त्राकर विवेक सागर विश्वजीत सिंग गोरांशी शर्मा और रिंकू आचार्य कड़म माणिक रीता जैन पंकज सतप आदि लोगों ने ऐसे कई सारे खिलाड़ियों ने अब हमारे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है और ऐसे ही आगे करते रहेंगे